आं सफथासेनि सिगां मोनसे कुलार बायदोंमोन दा बे कुलारा आंनो मोजां बार होआखै बारा माने गुसु जाया गुदुं बार गयो कुलारा बिराद साउण्ड जायो आं बेखौ रिप्लेस खालामनो सान्दोंमोन आं बे बुस्थुखौ माने लांनोबो मोनाखै रिप्लेस खालामनो थाखाय दा बेखौनो आङो